میں اپنے گھر والوں امی ابا بھائیوں بہنوں کے ساتھ سفر کرنا چاہوں گی کیونکہ جو مزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کرنے میں ہے وہ کسی اور کے ساتھ سفر کرنے میں نہیں کیونکہ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کے ہم ایک دوسرے کو کیا پسند ہے کیا کھائیں گے کہاں جانا ہے کس طرح رہنا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہی ہیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور سفر بہت ہی آسانی سے طے ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے خاندان گھر والوں کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہیے